ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہماری جڑیں ہمارا پریوار ہے ہم سب جڑے ہوئے لوگ ہیں جو ہمیں بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑے رہنا پسند ہے یعنی اپنے پریوار سے مطلب اپنے پریوار سے جڑے رہنا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اپنی جڑوں اور یادوں کے بارے میں بہت کچھ یاد ہے جسے میں آج بھی بہت پسند کرتی ہوں جیسے کی ماں اور باپ کی تربیت اور نصیحت اور ان کا ہمارے لیے فکر مند ہونا یہ سب میں آج بھی یاد کرتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے یہ یادیں اور ان کے علاوہ ہمارے بزرگ یعنی دادا دادی نانا نانی اور بھی بہت سارے بزرگ دادا دادی نانا نانی کی نالیجبل باتیں ان کے ٹائم پر لوگ کتنے سارے کاموں کو بہت آسانی سے کر لیا کرتے تھے بنا کسی تکلیف کے یہ سب مجھے باتیں بہت پسند ہیں کیونکہ وہ لوگ اس ٹائم پر انہیں بہت نالج تھی ان کی نالیجبل باتیں مجھے بہت پسند تھیں